छा तव्हां पंहिंजे नंढपिणु स्कूल बारे में कुझु असांखे ॿुधाईंदा जरूर ॿुधाइंदासीं असां मां पंहिंरी बॉम्बे जी छोकिरी आहियां बैंड्रा में रहंदड़ु आहियां कार में स्कूल वेंदड़ आहियां वेंदड़ु फ्रैंड मुंहिंजा जाम सुठा मुंहिंजी यादगिरियूं आहिनि की असां जाम इंजॉय कयो आहे लाइफ में त असांखे दुख सुख में ऐं पढ़ाईअ में मदद मिली आहे हिन करे असां जाम ख़ुशियूं माणियूं आहिनि ऐं असां वञी करे सी शोर ते जाम मजा कंदा हुआसीं खाईंदा पीअंदा हुआसीं टीचरूं बि असां सां गॾु हलंदियूं हुइयूं ऐं असां सां मज़ो कंदा हुआ कीअं ॾींहं ऐं राति गुज़री वेंदा हुआ ख़बर ई न पवंदा हुआ असांखे महीने में हिकु दफ़ो असांजी इंजॉयबल पार्टी रहंदी हुई हिन हिसाब सां असांजा ॾींहं कीअं गुज़री विया कीअं साल गुज़री विया ख़बर ई न पई असां सिंगिंग टीचर चओ पीटी टीचर चओ असांखे एॾो हिमताईंदा हुआ फस्ट सैकंड खां सवाइ असांजो कोई नंबर न ईंदो हो ऐं असां इंजॉय जाम इंजॉय कयोसीं असां जे साम्हूं असांखे प्रैक्टिस कराइ कराइ असां फर्स्ट या सेकंड अचनि मेंं कॾहिं बि घबराईंदा न हुआसीं हिन करे असां जी लाइफ में असांखे इहे ॻाल्हियूं कॾहिं बि विसरणु वारियूं न आहिनि सिंगिंग में त चई करे बसि कयो की जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल करे करे करे असां भॻवान खे यादि करे करे करे पंहिंजी ज़िंदगी बिताई आहे